खुलुमबाय औ औ औ आथसा नुवा खोना मोगा मोगि राजखान्थिनि खोथा बुङोब्लाथ' बिदिनोसै बयबो गाबागाव पार्टिया गाबा गाव पार्टिनि थाखाय खामानि मावबाय दं ओह दान्थे बिदान्थे मुं सुलायनाय माबा माबियाथ' जाबाय थागोन बिदिनो सोलिबाय दं दा खोथाया जाबाय राजखान्थिनि दा खोथा बुङोब्ला दैदेनगिरिफोरनि अनगायै जोंनि जिथु पाब्लिकफोर भटार्सफोर दङ बिसोरनि सायाव माखासे सांग्रांथि होनांगौ दं मानोना पलिटिकेलि बिसोरो दाबो मानि कनसियास जानो हायाखै बेखायनो बिसोरनि एवारनेस होनांगौनि गोनांथि दं आरो पलिटिकेलि बिथांमोना कनसियास जानो हायैनि थाखायनो दासिमबो जोंनि जायफोर जेंनाफोर दङ बे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै एखेबारे गोजामथार जेंना दाबो लामा सामा दालांफोरनि जेंनाया जोबस्राङाखै बेबायदिनो दै खुरखानायनि जेंनाफोर दङ बेफोर दासिम जोबस्रांयाखै खारना जाहैबाय मा जोङो मोजां दैदेनगिरि दैथाइ हरनो हायाखै आरो मोजां दैदेनगिरि बिनि थाखायनो दैथाइहरनो हायाखै मानोना दानि रायजो राजाफ्रा अह मोजां दैदेनगिरि सायख'नांगौनिख्रुइ बांसिनै बिसायखथिनि समाव जाय बिजाथिया फैसा होनो हायो बिसोरनोसो भट होबाय दं दा बेबायदिनो राजखान्थिनि रोंगौथि गैयै बा ससियेल सेन्टिमेन्ट गैयै एबा जौगानायनि खोथा साननो रोङै बेफोरबायदि बिजाथिफोरखौ जोङो जोंनि पाब्लिकफ्रा फैसा लानानै भट हरबाय थानायनि थाखायनो दासिमबो जोंनि जेंनाया जेंना हिसाबैनो जानानै दं दा बेखायनो ओह रायजो राजाफोरनो पलिटिकेल एवारनेस होनांगौनि गोनांथि दङ अह बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बियो मोनसे बिराथ मोनसे गाज्रि इसारा जानानै दं गोजोन्नाय बावहरबाल' जानाय नङा नोंथांमोनहा मेडियानि मानसि हो नोंथांमोनहा मेडियानि मानसि नोंथांमोनहाबो बेनि सायाव एवारनेस होनो हायो नाथाय नोंथांमोनहा बिनि अनगायै मा खालामबाय थायो जोंथ' नुबाय थायो ना ससियेल मेडियायाव नोंसोरथ' बबेबा मोनसे पार्टिनि जानानैसो खामानि मावो बेबायदिजों माबोरै जानो हो मेडियाखौ खालामनो न्युस मेडिया खालामग्रा मोजाङै खालाम बुजिबाय बेबायदिजों समाजा माबोरै जानो हो कमन मोनसे नोंथांमोनहा न्युस फोसावनो नांगौ नोंथांमोनहाथ' वान साइटेड न्युस फोसावनानै रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय खालामबाय थायो हो नोंथांमोनहा अह बिदि रिपर्टार जानायनि गियान गैयाब्ला रायजो राजाफोरनि जायगायाव जानला मोनला माबाफोरखौ इनफरमेसनखौ होनानै गुलाय गुजाय खालामनो नाङा मिथिबाय दोन